جی ایسا کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا تو نہیں ہوا ہے کہ مجھے دوران سفر کسی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہو اور سفر میں کوئی وہ دقت آئی پیش آئی ہو حالانکہ مجھے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے قریبی قصبوں کی طرف جانا پڑتا ہے اور اسی طرح کبھی کسی اہم کام کے لیے قصبے سے باہر کسی دور شف شہر کی طرف بھی جانا پڑتا ہے اپنی ریاست بہار کے علاوہ کبھی یو پی اور دلی کی طرف بھی جانا پڑتا ہے ان تمام جگہوں پر اکثر و بیشتر میں جاتا رہتا ہوں لیکن مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا جس کی بنیاد میں یہ کہہ سکوں کہ مجھے کسی طرح کا کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو کیونکہ میں اپنے سفر کو بہت ہی زیادہ محفوظ طریقے سے کرتا ہوں پھر میں نے سنا ہے کہ شاید اس میں سچائی بھی ہے کہ کسی کسی علاقے میں کچھ خطرات تو ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اب بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے لیکن چونکہ اب لوگ رات میں کافی زیادہ سفر کرتے ہیں راتوں میں لائٹ رہتی ہے اور پولیس وغیرہ بھی گشت میں رہتے ہیں اور سڑک پر کافی لوگ رہتے ہیں تو مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا اور کبھی مجھے سیکیورٹی کا کوئی خطرہ نہیں ہوا میں زیادہ تر ٹرین میں سفر کرتا ہوں اور ٹرین کا سفر میرے لیے کافی زیادہ آرام دہ ہوتا ہے اور اس طرح ہمیں خطرات بھی کم ہوتے ہیں